تیراکی ایک فن ہے جو انسانی صحت اور تندرستی کے لئے بہت فائدے مند ہے سانس کو کنٹرول کرنے اور سانس کو بڑھانے کے لئے بھی مددگار ہوتا ہے نیز کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا کوئی دریا کے اندر کوئی فائدے مند چیز بہتی ہوئی جا رہی ہے اس کو نکال لینا اور ٹھنڈک حاصل کرنا نہانا یہ تیراکی کے بہت سارے فائدے ہیں